नोंथाङा ओरै जों जोंनि न'खरा जोंनि न'खरना मानसिया जों बिमा फिसा सानैल' साब्रैमोन आरो आंनि फिसाफ्रा हिनजावसा साथाम हौवासा सासे साब्रैमोन बिफाबो गैला आरो हिनजावसा साथामाबो हाबा जाबाय आरो फिसाज्ला सासे आंल'सै दा जों बिराद बिमा फिसा अनलायो आरो आरो फिसा साब्रैयाव गासिबो अनलायो आरो जोङो अनलायनानै जायो आरो आंनि लोगोफ्राबो सोर सोर दं गासिबो मोजां मोनलायजोबो जोङो गासिबो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो लोगो लोगो दिगि आलासि उलासि गासिबो जाथि खुरमा दङ बिसोरो गासिबो मोजां मोनजोब लायो जों अनलायनानै जायो आरो जाथि बंस' जों अनलायो मोजां मोनलायो आरो आंनि लोगो दिगि गासिबो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो लोगो जालायनाय जोङो मोजां मोनजोब लायो गामियावबो जोंनि लोगोफ्रा बहुद दङ दा जों मोजां मोनलायो दा आरो जोंनि फिसा फिसौजोंबो मोजां मोनलायो जाथि खुरमा जाथि बंस'जोंबो मोजां मोनलायो जोङो गासिबो बिमा बिफाजोंबो मोजां मोनलायो जों बिराद अनलायनानै जायो आरो जोङो दा जों

बिजामादैफोर मोनबाय बिजामादैफ्राबो अनलायो जोंनि फिसाजोफ्राबो अनलायो अनहरो नायहरो आरो जोङो बिराद अनलायनायो जोंनि फिसा फिसौ गासिबो अनलायजोबो आरो जोङो लोगो दिगि गासिबो मिलायनानै जाजोबो जोङो मोजां मोजाङैनो मिलायो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाहा मिलायनानै जाबोग्राखानालाय ओंखायनो बेखौनो आं बुंबाय आरो दा